وہ موقع عید کا تھا جا عید کی دعوت کا تھا اور میں نے پہلے بار اب وہ چیز بنائی تھی وہ پکوان بنایا تھا مہمانوں کے لئے ڈرتے ڈرتے بنایا تھا کہ کیسے بنے گا کیا بنے گا لیکن بنانے کے بعد جب سب نے کھایا تو وہ بہت ہی مزے کا بنا تھا سب کو بہت پسند آیا اور سب نے تعریف بھی بہت کی